नमस्कार सर सब्जी चाह रहा था सर बोल अरे मशरूम वह सारा पत्ता गोभी फूल गोभी फूल गोभी टमाटर वमाटर और डिलीवरी कैसे होता है दूरी कितना है सर इसमें दूरी का डिलीवरी जैसे करना पड़ेगा चार पाँच किलो रेंज में और नजदीक में एक किलोमीटर दूर में आलू और प्याज और पत्ता गोभी साग वाग भी बिकता है सर का साग मेथी वेथी का साग हो धनिया वनिया सीजन वाईज़ मिलता है सर कि वैसे ही कभी हर मौसम में मिल जाएगा

अच्छा